सांस्कृतीक पारंपारीक कला किंवा नाच संगीत म्हणजेच म्हाज्या वाटारांत तरी शिगमो आनी धालो हें पळोपाक मेळटा धालो म्हणजे खूब जाणां बायलां एकठांय येवन नाचतात जावं देवाची सेवा करतात आनी धालो हे दिवाळेच्या दिसांनी जाता धालोन सगल्यो बायलो एकामेकाचे ऑपोजीट रावून नाचता म्हणजे एक सायडीन एक ग्रूप आनी दुसरे सायडीन दुसरो ग्रूप एकट्यान एक लायनीन फुडें गेलें थंय बॅण जालें परत फाटीं येवपाचें दुसरें लायनीन तांच्या ऑपोजीट येवपाचें परत फाटीं वचून परत सेम स्टार्ट अशे तरेन धालो खेळटात आनी धालोन भार म्हणो काडटा जावं एक बायल व्हंकलो जाता जाल्या दुसरी बायल आसा ती न्हवऱ्याचो रोल जावं एक्ट प्ले करता दुसरे म्हणटल्यार शिगमो शिगमो म्हणजे खूब व्हडलो उत्सव सगळे दादले गांवांतले दादले चेडे उमेदीर जाता शिगमो म्हणजे सगले पिशे वाजोप धोल तासो खूब कसलें कसलें वादन तांकां त्या दिसांनी मागीर ते वाजयतात शिगम्याची गाणीं म्हणून शिगमो नाचता एक रावंड करून सगळे दादले शिगम्याक नाचत आसता तातूंत एक आरती म्हणटात घराघरांनी वचून ते आंगणांनी खेळटात जाल्यार घरांतली एक बायल मनीस येवन एकट्याची आरती करता तांकां खावपाक कितेंय दिता पिवपाक उदक अशीच मजा आसता शिगम्याच्या दिसांनी सामकी चोडवांची सुद्दा मज्जा जाता म्हणजे सगल्या घरांनी जेवण आसता नुस्त्याचें जेवण आसता कांय कांय घरांनी तर चिकन सुद्दा आसता म्हणजे सगलीं एकामेकागेर वचून जेवन उमेदीन नाचत खेळत आसतात त्या दिसांनी फुडले पिळगेक हे शिकोवपाक जाय जाल्यार हांव म्हणटले हय किद्याक आमची परंपरा आसा गोंयची परंपरा आसा ती फुडें सगल्यांनी चलोवची जावूं फुडें व्हरची अशें म्हाका जाल्यार दिसता म्हणजे सगल्यांची तर इत्सा आसताच मजा करपाची ह्या दिसांनी आतां अशें भुरग्या सगली पालट्यो आनी नाकाशिल्ले नाच रंग करतात ते नॉट एप्रोप्रिएट पूण खरेंच हें सगलें आमच्या फुडल्या पिळगेक शिकोपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता सगल्यांनी आमी घेतल्या ती उमेद घेवपाकूय जाय खरें सांगपाक म्हणल्यार शिगम्याक फक्त दादलेच नाचतात पूण ल्हान आसतना आमी सुद्दा तांचे मदीं वचून नाचलेली आसात आमकां खूब मजा येता नाचपाक आतां ह्या दिसांनी गर्बा बी चालू जातल्यो तशेंच तेयी मज्जा सो हय फुडले पिळगेक हे शिकोपाची गरज आसा अशें दिसता